बिबार बारियाव बिबारखौथ' जों बयबो न' न' गायनानैनो बिबार बारि खालामो बारि नां माबा नांलाया न ' न'यावनो गाइनानै लानानै जों समायना रमायना खालामनो हायो बिबारखौ आरो बिबारा बिराद खामानि होयो आजिखालि फुजा होनाय मा होनायावथ' बिराद नांगौ बिबारफोरखौ आरो सोरनावबा गैयाबाबो हरथ'नो हायो सोरबा गैयैफोरनोबो लांफैनो हायो फाला बदल बिबाराबो बिराद मानसिफोरखौ हेल्फ होग्रा आरो न'आवथ' नांगौआनो आजिखालि बिबारजोंसो बयबो फुजा होयो आरो न'आवबो देरा गिजिबाबो फांसे फांनै बिबार गाइना लाबानो न'खौबो समायना खालामो गोसोखौ मोजां सानहोयो बिबारखौ नायब्लानो गोसोआव सान्थि लाबोयो समाव मालाबाफोर रागा जोंनाय दुखु मोन्नाय फैबाबो बिबारफोर थायोबा एसे एनै गोसोफ्राव दुखुफ्रा दानगारनाय फैयो आरो बिदिनो फिथाइ सामथाइफ्राबो अनेख बारियाव गाइनाय थायो बेफोरखौबो जायो आजिखालि गथ' गथाइ थाजोबो गाव गावनि न'खरावनो नाें बायनानैबो जाबाय थानोबो हाया समाव फैसा गैयाबा नों न'निखाैनो खानानै गथ' गथाइफोरनो होनानै बुरखायनो हायो थाखा फैसानि प्रब्लेम दाम जाजोब्बाय फिथाइ सामथाइफ्राबो दा नों न'आव गाइनानै फांसे लायोबानो बेनो बेसेबां खामानि होयो गथ'फोर गाबनाय सोरबा माखौबा नुबोबा जानो बिनाय मानाय बेफाेरखाै न'नि फोरखौनो खानानै होनानै बुरखायनो हायो गथ' गाबनायफ्रावबो आरो न'नि फिथाइ सामथाइ जायोबा अनेख देहाफ्राबो बिराद मोजां जायो मानि माबाफ्रा जेबो खहा जाला देहाफ्राबो आरो फिथाइ सामथाइ जाबा शक्ति जायो फिथाइ सामथाइनि बोलो बा देहाफ्रा शक्ति जानायफ्रा आलदा जानाय जेनोबा ओंखाम ओंख्रि जानाय बा फिथाइ सामथाइ जानायफ्रा साबसिन जायो बिनि थाखायनो दानि फिथाइ सामथाइखौ अनेख जानांगौ आरो ओंखायनो फिथाइ सामथाइखौ गाइनानै लानांगौ जेखियानो जाया मानो बयनिबो न'खराव फिथाइ सामथाइ थायोब्ला जायो मानि गोसोबानो खानानै मोनजायो बिराद मोजां जायो देहाफ्राबो हाथाय बाजारनि नोङाे बायनानै जाब्लाबो आजिखालि मिदिसिन गासिबो फिथाइ सामथाइफ्रानो मुलिजोंसो बानायजोबो मुलिजोंसो थाइहोजोबो बिबारनिफ्रायनो नोङो ओंखायनो गाबागाव न'आवनो गायनानै गाबागावनो जायोबा बिराद मोजां आरो देहाफ्रा गासिबो नोङो ओन्दै ओनलायानो जा बा बोराय बुरि जा बा जेखुनु फिथाइ सामथाइ जानांगौ आरो जों देहानि थाखाय बिराद मोजां जायो ओंखायनो फिथाइ सामथाइ गायनायखौ गारनो नाङा गाव गावनो गाइनानै गाव गावनो जानांगौ गाव गावनो प्रफिटखाै लाबोनांगौ आरो बिदि माबा नोङो जुदि जानानैबो जाबायबो थानो हाया न'आव गाइनानै लानाय फिथाइफोरखौ बुरजा फोरबा नोङो सोरबा न' खाथिफ्रावबो फाला बदल जानो थाखाय एसे एनै रान्नानै हरनो हायो नोंबो मालाबा बिनिफ्राय मोनबोगोन ओंखायनो बेबायदि सोलिनांगौ आरो आरो हरनानैबो आरो जुदि बांद्राय थाबावो बा बेफोरखौबो नोङो हाथायफ्राव लांनानै थायसे थायनै फानहैनो हायो मोनो बेजोंनो संख्रि थाव बदल मोनबोगोन ओंखायनो जों बे जानाय फिथाइ सामथाइफोरखौबो गाव गावनो गाइनानै लायोबा बिराद मोजां आरो बयनिबो थाखाय गाव गावनिबाे थाखाय ओंखायनो बेफोरखौ बयबो गासिबो गावनि हा खरलबसे बाबो जाग्रा लोंग्रा फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफांखौ जों ओंखायनो गाइनानै लानांगौ आरो ना नोङो बेजोंबो खरसा मोनो फाला बदल नोङो राननानैबो मोनजा लायो गाव गावबो बायनाङा लासे थायसे थायनैखौनो खानानै मोनजायो ओंखायनो बेफोरबादि खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो न'आव थानानै मानि हा दब्लायसे बाबो खिथिफोरखौ फिफां लाइफांखौ गाइनाे गारनो नाङा आरो थाइबा गाव गावनोनो बिराद खामानि होयो ओंखायनो जों फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो गाइनांगौबो जानोबो मोजां मोनो फिथाइ सामथाइ नांगौ दोरखार जोंनो फुजा फानियावबो जानायनिल' खोथा नङा बेखायनो जों गासिखौबो नांगौ